ہیلو سر آپ اولا ٹیكسی ڈرائیور بات كر رہے ہیں سر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ كی ٹیكسی بک كیا تھا مجھے كسی كام كے سلسلے میں دہلی جانا تھا اور اس میں جو میں نے پک اپ لوكیشن ڈالا تھا وہ كھوڑا بیس فٹا روڈ تھا لیكن سر مجھے كسی وجہ سے لوكیشن بدلنا پڑ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں كہ آپ میرے نئے لوكیشن پہ آ جائیں میرا نیا لوكیشن سر آپ نوٹ كر لیجیئے وہ ہے اندر پورم سیكٹر پانچ سر میں یہیں پہ كھڑا ہوں اور آپ كا انتظار كر رہا ہوں براہ مہربانی آپ اس لوكیشن پہ آ جائیے سر آپ كتنی دیر میں آ جائیں گے پندرہ منٹ لگے گا سر كوئی بات نہیں سر پلیز آپ پرانے والے لوكیشن كو چھوڑ كر اس اندر پورم والے لوكیشن پہ آ جائیے بہت بہت شكریہ سر آپ كا